जय झूलेलाल मूंखे अगरि दुनिया में किथे घुमण जो मौक़ो मिले त मां केदारनाथ वञणु चाहींदसि छो त केदारनाथ जेको महादेव जो मंदरु आहे जेको महादेव जी महिमा आहे सभु मूंखे ॾिसण जी ॾाढी इच्छा आहे उते एॾो बर्फीलो माहोल थींदो आहे ॾाढो मस्तु नज़ारा हूंदा आहिनि केदारनाथ ते जामु मज़ा ईंदी आहे ऐं उते जा दर्शन करण जी मूंखे ॾाढी सिक आहे अगरि मूंखे कॾहिं बि इच्छा थिए मां क बचपन खां ई इहो सोचंदी हुअसि कि मां केदारनाथ वञां ऐं वञीं करे सभु नज़ारा ॾिसां उते जो जेके मस्तु सिन सिनेरी आहे उते वञीं मां फोटो कढायां ऐं मां पंहिंजी इच्छा पूरी कयां मुंहिंजी जेकी मनोकामना आहे सा वञीं पूरी कयां ऐं उते वञण जी मूंखे ॾाढी सिक आहे अगरि मूंखे अगरि किथे मौक़ो मिले वञण जो त मां केदारनाथ ई वेंदसि छो कि केदारनाथ ई मुंहिंजो बचपन खां सुपिनो आहे केदारनाथ में भॻवान शंकर मन मांगी मुरादियूं पूरियूं कंदो आहे इनकरे मूंखे केदारनाथ वञणु ॾाढी इच्छा आहे अगरि मां वेंदमि त केदारनाथ ई वेंदमि जय झूलेलाल